شادی مبارک اسکیم سے لڑکی کے والدین کو کافی مدد حاصل ہو رہی ہے آروگیہ شری اسکیم سے میجر آپریشنس کو کرنے میں کافی مدد مل رہی ہے چیف نسٹر ریلیف فنڈ ایسے افراد جن کو علاج معالجے کے دوران کافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو چیف نسٹر ریلیف فنڈ سے کافی مدد مل رہی ہے دلت بندھو اسکیم دلتوں کو معاشی طور سے مضبوط کرنے کے لئے یہ اسکیم کافی کارآمد ثابت ہو رہی ہے مائینورٹیس اسکالرشپ اس سے کمزور طبقات کو اعلیٰ تعلیم کے لئے کافی مدد مل رہی ہے